जेसे कि तऽ कुछ लोग इहाँ के धार्मिक व्यवस्था की सभ छै तऽ इहाँके धार्मिक व्यवस्थामे देखलौ जाइ तऽ जैसे कि पूजा सभ करै छै सरसत्ती पूजा होले दुर्गा पूजा होले मोहरम्म सभ होले ई सभ पूजा आओर पूजा सभमे देखलौ जाइ तऽ इहाँके सभ सभ लोग एक साथ मिली जुलि काम करै छै आरो सभ यानि एकता इहाँ बहुत अच्छा छै सभ विसर्जन दुर्गा पूजा करै लए जाइ छै सभ लोग एकसाथ नाचे आओर नाच गान सभकुछ एकसाथ जाइ छै करै लए ओकरा बाद जे भी काम करै छै इहाँ सभ मिलि जुलि करै छै आओर आओर इहाँके दिन प्रतिदिनके देखलौ जाइ तऽ धार्मिक व्यवस्थामे जैसे कि इहाँ के यानि कि घर करि कोइ आदमी पहिले जागै सँ तऽ ओकरा पहिले फ्रेश व्रेश हो कऽ पहिले नहायके ओकरो बाद पूजा करिकऽ तभ जाकऽ किछु करै लअ पड़ै छै जा देखलौ जाइ तऽ इहाँ नहेलाके बादे ही खाना पीना भी बनाबऽ बनाइ लअ बोलल जाइ छै इहाँके खानामे लोग खाना कुछ भी बनाए रसोइ जाइसँ पहिले नहाना छै ओकरो बाद रसोइ घर जाना छै धार्मिक धार्मिक व्यवस्थामे इहे सभ की मन्दिर सभमे तऽ जाइ छै तऽ स सभ पूजा उजा एकसाथ करै लए जाना छै सभ सभ चाहै छै एक ही साथमे पूजा करै लअ आओर कोइ विसर्जन उसर्जनके काम होइ जेतै सभ सभ विसर्जन करै लए भी एकसाथ ही जाइ छै आओर